اگر ہم اپنے تصویر کے ذریعے ہندوستان کو دکھانے کا موقع ملے تو ہم ہم سب سے پہلے ہندوستان کے آگرہ میں تاج محل کو دکھائیں گے اور اور دلی کے لال قلعہ کو اور دلی میں جس جیسے سب سے مشہور جگہ ہے تو لال قلعہ ہے لال قلعہ ہے نظام الدین خواجہ نظام الدین چشتی درگاہ ہے اور دلی میں سب سے مشہور دروازہ بلند دروازہ ہے اور جیسے ممبئی کا تاج تاج تاج ہوٹل سب سے مشہور ہے اور ممبئی کا تاج ہوٹل سب سے مشہور ہے اور ممبئی کا تاج ہوٹل سب سے مشہور ہے اور اس میں اور آگرہ میں سب سے سب سے زیادہ مشہور تاج محل ہے بلند بلند دروازہ دلی میں سب سے زیادہ مشہور ہے اور اور ہندوستان میں سب سے زیادہ مشہور تو آگرہ کو ہی مانا جاتا ہے اور ہندوستان کا سب سے مشہور ترین اور بھی چیز ہے جیسے لال قلعہ ریڈ لال قلعہ بلند بلند دروازہ درگاہ خواجہ نظام الدین چشتی کی درگاہ اور سب سے مشہور جگہ ہے دلی میں قطب مینار لال قلعہ علائی دروازہ مینار اور اس میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ مشہور تو میرا تاج ہوٹل اور کشمیر کا پہاڑ ہے سب سے مشہور جگہ اور تصویر میں سب سے زیادہ خاص جگہ تو خاص جگہ تو دلی میں ہے یو پی ہے اتر پردیش میں ہے لکھنؤ میں بھی ہے لکھنؤ میں سب خاص جگہ اسے کسی جگہ یا کوئی جگہ دلی ممبئی کا ممبئی کا سب سے مشہور جگہ مرین ڈرائیو ہے پٹنہ اور پٹنہ میں بھی مرین ڈرائیو ہے وہاں سب سے اچھی گھوم سکتے گھوم سکتے ہیں اور اس تصویر کے ذریعے ہم ہندوستان کے کئی جگہوں پر بھی جا سکتے ہیں ہندوستان میں سب سے زیادہ مشہور دلی دلی کے دلی کے مینار منزل اور راجستھان میں سب سے زیادہ مشہور الور کے قلعہ جو راجاؤں کے زمانے سے بنا ہوا ہے دلی میں سب راجستھان میں سب زیادہ مشہور قلعہ بیکانیر کا بیکانیر کا قلعہ الور کا قلعہ اتیادی ہے